दौड़नेसे तऽ बहुत अच्छा होइ छै देहमे तबियत ठीक रहै छै दौड़नेसे सुबह सुबह सब काम भी भए जाइ छै आओर सुबह उठनेसे दौड़नेसे उठनेसे बहुत अच्छा होइ छै दौड़नेके बाद तऽ दौड़के आनेके बाद सुबहमे सब काम उम सब अच्छा भए जाइ छै नहाइ धोइके सब आरामो भए जाए छै आराम सुबह नहि उठनेसे जल्दी नहि सुबहमे उठिके दौड़के आबैके बाद जल्दी सब काम भए जाइ छै जल्दी जल्दी सब नहै धोइके सबकिछु बनैके खाना पिना बनैके आरामो भए जाए छै किछु आराम दौड़नेसे बहुत अच्छा होइ छै सुबह दुइ किलोमीटर रोज दौड़ना चाही हमरा यहाँ सभ दौड़ै छै सभ हमरा यहाँ बूढ़से लैके बच्चा तक सभ दौड़ै छै दौड़नेसे तऽ अच्छा बहुत अच्छा होइ छै देहमे कोइ दिक्कत नहि होइ कोइ परेशानी शरीर स्वस्थ रहै छै देहमे कोनो अथी नहि होइ छै बेमारी आओर पीठ उठमे कोनो चीज नहि होइ छै दौड़ना चाही आदमीके सुबह डेली दौड़ना चाही दौड़नेसे बहुत अच्छा होइ छै दौड़ लगाना चाही लेकिन रोज सुबहमे लेकिन कीचड़ बरसात आओरके मौसममे नहि दौड़ि सकै छी लेकिन दौड़ना तऽ सबदिन चाही दौड़नेसे बहुत अच्छा होइ छै दौड़ लगाना चाही अँ रोज सुबह उठना चाही जल्दी सुबह सुबह दू किलोमीटर दौड़िके तब किछु करना चाही सुबहमे किछु फल उल खा लेना चाही ब्रश उरस करिके आओर बच्चा सभकेँ दौड़ना दौड़ सिखाना चाही दौड़ना लेकिन जरूर चाही अपना यहाँ सभकेँ बोलना चाही दौड़नेके लिए सभकेँ दौड़ना चाही लेकिन दौड़ना चाही अपना बच्चा सभकेँ सभकेँ सिखाना चाही दौड़ेके लिए से शरीर अच्छा रहै छै स्वस्थ रहै छै दौड़नेसे कोनो शरीरमे कोनो हानि नहि होइ छै लेकिन दौड़ना चाही दौड़नेसे बहुत अच्छी अच्छा होइ छै स्वस्थ शरीर रहै छै रोज सुबह दुइ किलोमीटर कि तीन चाहे एक्के किलोमीटर दौड़ना लेकिन जरूर चाही दौड़नेसे बहुत अच्छा होइ छै बहुत अच्छा लाभ होइ छै शरीरमे कोइ दिक्कत नहि होइ छै बहुत अच्छा होइ छै कोनो रोग अथी नहि होइ छै परेशानी दौड़ना लेकिन